سر آپ رکشا والے بات کر رہے ہیں اولا والے بات کر رہے ہیں تو سر آپ اس وقت سر آپ اس وقت کہاں ہیں اترولہ میں یا پھر مہووا میں کہاں ہیں آپ کہ آٹو کو سر ایسا ہے مجھے آپ کے آٹو کو بک کرنا ہے مجھے دیوی پاٹن مندر جانا تھا تو بکنگ ہاں تو بکنگ آپ کب کروگے میرا کل کی

ہاں ایکدم پکا وہی رہے گا جیسے ڈرائیور صاحب بات یہ کرنی تھی کہ جیسے ہمارے جو ساتھ ہیں فیملی والے ہیں اور کچھ ساتھی اسٹوڈینٹ ہیں تو جیسے گاڑی جو ہے اچھی ہونی چاہیے اے سی والی ہونی چاہیے برانڈ ہونی چاہیے اور سر با تو بھائی وہ جو راستہ لے جانا نا تو ہائی وے انٹر نیشنل والا لے جانا کیوں کہ ہاں ٹھیک ہے ڈرائیور صاحب آپ اچھے راستے سے لے جانا کیوں کہ بزرگ ہیں تو ان کے پیر میں چوٹ لگی ہے نا ڈرائیور صاحب تو آرام سے لے کے چلنا فیملی میں پانچ لوگ ہیں اور تین اسٹوڈینٹ فرینڈس ہیں تو پانچ آٹھ لوگ ہوئے تو کتنا بھاڑا لگے گا بھائی

ٹھیک ہے سر تو بھائی جیسے رکشا والے بھائی یہ جب ہم پہنچیں گے وہاں پہ تو ایک دو دن رکنا پڑے گا تو آپ کو بھی رکنا پڑے گا ہم لوگ کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جیسے دو چار سو آپ کو زیادہ لینا ہوگا تو لے لینا تھوڑا ایک دو دن رک جانا تھوڑا ہم بھی گھوم ٹہل لیں دیوی پاٹن ٹھیک ہے شکریہ شکریہ تو میں کل آپ کو اترولہ چوراہے پر آٹھ بجے ملتا ہوں بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ شکریہ شکریہ دھنیہ